जैसे भेलय अँग्रेज अँग्रेज होलय से अपना देशके बहुत मतलब गुलाम बहुत तरहके गुलाम बनेने रहय जब महात्मा गाँधीके जब ई सभके इतना गुलाम बनेने रहय जे महात्मा गाँधीके ई सभ पसन्द नहि होलय तब जाइ गेलय सभी नेता जैसे भेलय डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर बी डॉक्टर भीम डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद महात्मा गाँधी सुभाष चन्द्र बोस ई सभ मिलके देशके आजाद करेलकय ताकि बहुत भयङ्कर बहुत तरहके लड़ाइ होले रहय जैमे जैमे कइ अपना देशके जे छै केतनो भी अपना देशके सभ भाय यानि झाँसी की रानी बहुत सारे छै से ई देशमे ई देशके आजाद करयके लिए केतना अपना खून अपन पति अपना बेटा बहुत खोयलकइ रहय जकर महात्मा गाँधी महात्मा गाँधीके भी मारल गेल मारल गेलखिन रऽ मरते दम तलक अइसे ही अपना देशके एतना अच्छासँ आजाद करि देलखिन कि ताकि अभी भी हुनकर नाम पूरे इण्डियामे बहुत देश विदेश बहुत जगह हिनकर नाम अभी चलि रहल छै अपना देशके नेता जेतना भी छथिन सभ बहुत अच्छा करलखिन जइसन कि अभी ई जबकि विदेश विदेश बहुत जगह विदेशमे डॉक्टर भीम राव अम्बेडकर डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ई भी नेता रहलखिन सभ मिलके सभ मिलके जे छै से देशके एतना अच्छासँ मतलब सोचे लगलखिन की कैसे ई देशके हमर गुलाम बनेने से कइ तरहसँ एकरा हम अथी करियै कि सभ मिलके एक एकट्ठा होइके ओकर बादसँ छै से ओकरा देशसँ हटाओल गेलय की जब उनैस सओ सेंतालीसमे देश आजाद होले रहय तबमे उनैस सओ सेंतालीसमे देश आजाद होलाके बाद महात्मा गाँधीके नाथुराम गोडसे ने मारलखिन रऽ कि ई मतलब छै से अपना देशमे जेतना भी मुसलमान रहय सभके हटाके एक दोसर तरफ देलखिन रऽ एकर बाद अपना भारतमे जे छै से रहलखिन रऽ जेतना भी हिन्दूस हिन्दुस्तान आओर पाकिस्तान दुनू भी बँटवारा भेलय रऽ